मनुष्य अपन पुराना समय आओर अपन पुरान याद के बहुत ही महसूस करैले रहै काहेके लिए ओकराके अपन जड़ जहाँ सँ ओ हमेशा सँ जुड़ल रहल रहै ओ ओकराके बहुत याद आबै छै की ओकर ओ दुनिआ आओर ओकर ओ दिन जहाँ ओ अपना जीवन व्यतीत करै जहाँ ओ अपना बचपन व्यतीत करै ओ सब ओकरा बहुत याद आबै छै काहेके लिए वहाँ के परम्परा वहाँ के संस्कार आओर वहाँके रीती रिवाज ओकरा लिए बहुत महत्वपूर्ण अभी ओकरा लागि रहै काहेके लिए ओ सब दिन मे ओ बहुत किछु सिखतो रहै आओर ओ अपना पुराना संस्कृति सँ जुड़ल रहै आओर ओकराके बहुत ही अच्छा महसूस होएल रहै की ओ अपना जड़ आओर अपनी मिट्टी सँ जुड़ल रहै आओर आज के जमाना मे ओ अपना जिन्दगी मे बहुत आगे बढ़ गेल रहै तऽ ओकराके अपना पुराना स्मृति आओर जो भी रहै याद आबै छै आओर ओकराके ओसब वापस चाही की ओ चाहै छै की हम फिरसे अपन पुराना जड़ सँ जुड़ि जाइ और अपन पूराना संस्कृति रीती रिवाज सँ जुड़ि कर फिरसे एक अच्छा जिन्दगी के शुरुआत करैला रहू